ستاروں كے بارے میں میں نے ایک افسانہ فسانے عجائب كے نام سے پڑھا ہے اِس میں ایک پری ہوتی ہے اور ایک راجا ہوتا ہے راجا كا بیٹا جو ہوتا ہے وہ پری پر عاشق ہو جاتا ہے اور پری كو اِس قدر چاہتا ہے كہ اِس كی مثال نہیں رہتی تو راجا نے اپنے بیٹے كی محبت كے لیے سارے بادشاہ سارے درباریوں كو حكم دیا كہ كسی بھی طرح اُس پری كو ڈھونڈ كے لائے لیكن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے كہ اُس پری كا چاند سے كوئی تعلق ہے جو ستاروں كے پاس رہتا ہے رہتی ہے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں كو بھیجا كہ ستاروں كے پاس سے پری كو لے كے آؤ تو وزیر اُن كی كوشش كرنے كے لیے پری كو لینے كے لیے گیا لیكن پری نے ایک شرط لگا دی كہ وہ اُسی شرط پہ جاؤں گا جب راجا اپنی ساری دولت ہمیں دے دے گا تو راجا كے بیٹے نے اپنے والد كو اِس بات كے لیے راضی كر لیا اُس كے والد نے اُس اپنے بیٹے كے كہنے پر جو اُن كا اِكلوتا بیٹا تھا اپنی ساری دولت اُن كو دے دی اور اِس طرح پری واپس آ جاتی ہے اپنے اپنے پری واپس آ جاتی ہے راجا كے پاس اور راجا اور نے راجا اپنے بیٹے سے اُس پری كی شادی كرا دیتا ہے